आं हाजोआव बेरायफेरनो मोनबाय आं उन्दैनिफ्रायनो हाजोआवहाय बेरायनो मोनदों क्लास फाइभ सिक्स निफ्रायनो हाजोआव बेरायनो मोनदों हाजोआ जोंनि खाथिखायनो बेरायनो मोजां मोनो हाजोआव बेरायनो मोनब्ला मोजां मोनो गोसोखौ दै दं स्राय स्राय बोहैनाय दैया जोंनि गोसोखौ मोजां मोनहोयो आरो आं बे हाजोआवहाय जोंनि फेमिलि मेम्बार जों बेरायनो थांदोंमोन आरो बेरायहैनायाव हाजो हायेनफोरखौ नुब्ला गोसोआ गोजोन मोनो आरो आं हाजोखौ उन्दैनिफ्रायनो गाखोनो मोनदों नायनो मोनदों थांनो मोनदों हाजोआवहाय आरो हाजोआ जाबाय जोंनि गोसोखौ गोजोन मोनहोयो आरो हाजो जायगाफोरा समायना नुयो जोंनि हाजोआ जोबोर समायना ग्रिनारि जायो आं बे हाजोआव जोंनि सिराङाव आमथेखा होननाय जायगायाव थांनो मोनदों आरो बे जायगायानो जाबाय जोंनि खाथि जायो हाजोआव थाङोब्ला जों थाबायनानै थाङोमोन उन्दै समावहाय आरो देरनायाव देरब्लाबो जों हाजोआव थांबाय थायो हाजोआव थांब्ला मोजां मोनो आरो गोसोखौहाय हाजोआ जाबाय जोंनि नेचारेल नेचारेल हाजो जोनोमनिफ्रायनो फैनाय हाजो बे हाजोआ जोंनि गोसोखौ गुमुर होयो आरो मोजां मोनहोयो बार बारनाय खोलो खोलो ग्रिनारि अन्थाइ गिदिर गिदिर जोबोर समायना नुयो जोंनि हाजोआवहाय आं हाजोखौहाय मावरिया हाजो होननायाव थांफेरनो मोनबाय साफ्राकाटा हाजोआव थांनो मोनबाय आरो गुबुन गुबुन हाजोआवबो गाखोनो मोनबाय